ہاں جی کون بول رہے ہیں صاحب اچھا جی بتائیں غنی اچھا ہاں میرے پاس کئی پلاٹ کئی کیا بولتے ہیں زمین خالی ہے پلاٹ اور اس میں مکان بنانے کے لیے خالی ہیں آپ بتائیں کس طرف چاہیے جیت پور میں چاہیے آپ کو ہاں جیت پور میں جیت پور میں ایک لاکھ روپئے گز کے حساب سے زمین ملے گی آپ کو ہاں اور اس کے تھوڑا سا ہٹ کر کے ایک مکی مسجد کالونی ہے وہاں پہ آپ کو سیونٹی ہزار روپئے ستر ہزار روپئے گز کے حساب سے آپ کو زمین مل جائے گی ٹھیک ہے اگر ادھر لینا چاہیں گے جیت پور اور مکی مسجد کالونی کے آس پاس میں ادھر ایک لاکھ ستر ہزار کے گز کے حساب سے مل جائے گی اور اگر آپ شاہین باغ ابو الفضل جوہری فارم غفار منزل شاہین باغ میں تین لاکھ روپئے گز کے حساب سے زمین ملے گی آپ کو آپ ادھر تھوڑی مہنگی ہے لیکن مہنگی زمین ہے آپ بتائیں یا اگر آپ اتنی مہنگی لیں گے تو میں دکھاؤں آپ کو شاہین باغ میں ابو الفضل میں غفار منزل میں ہاں آپ کبھی کسی وقت ٹائم نکال کے آئیے میں آپ کو بہت اچھے اچھے پلاٹ ہیں بہت اچھی اچھی زمین ہے گھر بنانے کے لیے آپ اسے دیکھ کر کے پسند پسند کریں گے ہاں کل آپ ضرور ملیے کل سنڈے کا دن ہے اور ہوں ہاں ہاں جی جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے اوکے